چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار مقامی معاشرت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ کردار مختلف طریقوں سے معاشی ترقی برآمدات اور ابتدائیت کی ترقی کو متاثر کرتے ہیں چھوٹے اور درمیانی کاروباری مشاغل مقامی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ مشاغل صرف اشتغال فراہم کرتے ہیں بلکہ معاشی ترقی کو بھی بڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برآمدات کو بھی فروغ دیتے ہیں ٹیکنالوجی اور نئی ترقی کی تجویز میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں ان سے شہری ترقی اور بہتر معیشت کی ترقی ہوتی ہے اور شہری معاشرت کی ترقی کو بھی مدد دیتے ہیں اور بہت ساری مثالوں میں چھوٹے اور درمیانی کاروباراتی مشاغل اقتصادی ترقی برآمدات ٹیکنالوجی کی ترقی اور معاشرت میں ترقی میں اہم کردار ادا کر